असांजे हिसाब सां त भई डांसर में त पाण सिंधी कलाकारु गोविंदा हिकदमि बढ़िया जंहिंजा ठुमका सहंदा सॼी ऑडियंस भई बेताब नज़रूनि सां भई इंतिज़ारु कंदी हुजे इहो गोविंदा कलाकारु अहिड़ी डांस में कलाकारी की भई नचंदे नचंदे हर शइ उहा साम्हूं वारे खे भई नचण सां नचण जे स्टेप सां उहो माना चवंदो वञे अने अहिड़ा सिंपल स्टेप जी हर कंहिंखें उहो स्टेप अचे अने उन जी इछा बि थिए की भई मां हीअ डांस कयां